ہلو ہاں ڈرائیور صاحب ارے وہ ٹیكسی بک كری تھی ہم كو نكلنا تھا آپ نے تو بہت لیٹ كر دیا بہت دیر ہو رہی ہے جی كتنی دیر میں پہنچ رہے ہیں آپ جلد آئیے لیٹ ہو رہے ہیں بہت جانے كے لیے جی جلدی كریے